हँ हेलो आम आमऽ अहाँके पास आम हइ अँ अँ आम सफेदा अइ मालदह कोना हइ अच्छा कोन कोन हइ अच्छा कि कोना भाव कि हइ भाव कि पड़ै हइ अच्छा

हँ हँ हँ नहि नेँङरा छै हँ नेङ्गरा आम आम छै नेङ्गरा नेङ्गरा माल माल नेङ्गरा आम मालदह जे कहै हँ हँ हँ हँ हँ नहि लैके हइ अच्छा होइए बिज्जू बिज्जू हइ बिज्जू अच्छा अच्छा अच्छा हँ अच्छा हँ हँ हँ

हँ हँ अच्छा अच्छा ठीक हइ तऽ आबै छी दोकानपर तब जेहन पसन्द हेतै से समान लेब हँ हँ हँ अँचारके तऽ लैके छै अच्छा ठीक अइ ठीक अइ ओकर भाव अँचारवलाके कि भाव हइ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक हइ हँ हँ हँ ठीक ठीक धन्यवाद ठीक अइ तब लऽ लेब अबै छी हम हँ हँ हँ हँ ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक छै आबै छी

आठ टके ठीक हइ आब बुझि गेलिए ठीक ठीक